औ दं जिंखा बहल लाव जोगोनार दङ

बिदिनो थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा बिदिनो आरो थारुनफ्राबो बे थ्रिस थाखायानो औ औ मोनगोन बेनोथ' औ इसे इसे खमायनोसै दे

दे फसिस थाखा हरनोसै औ थाइबा खमायनोसै

जोगोनाराबो दङ दंनाया गिदिर फिसानि खोथा थागोन आरो गिदिरा गिदिर दाम जागोन फिसाया फिसा दाम जागोन बे बेसे बुरजा खानांगौथाय बेसे

औ लांफै औ